جی ہاں میں نے ایک بار لائیو ماڈل کو ڈرائنگ کرنے کا تجربہ کیا تھا یہ تجربہ میرے لیے نہایت دل دلچسپ لیکن چیلنجنگ بھی تھا جب آپ کسی لائیو ماڈل کو دیکھ کر ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ماڈل مسلسل ایک ہی پوزیشن میں نہ رہے بلکہ اسی حرکت اسی حرکت بھی تصویری توازن کو متاثر کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ چہرے کے تاثرات یا ہاتھوں کی پوزیشن پر کام کر رہے ہوں اس طرح روشنی کا زاویہ بھی بدل سکتا ہے جس سے سائے اور روشنی کی گہرائی میں فرق آتا ہے اور آپ کو بار بار اپنے ڈرائنگ کے انداز میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے اگر ماڈل انسانی ہوں تو وقت کی پابندی بھی ایک مسئلہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو مخصوص وقت میں ہی اپنی ڈرائنگ مکمل کرنی پڑتی ہے اس دباؤ کے تحت کام کرنا بعض اوخات تخلیقی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے